हिंदी भाषा हमारे भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है और हिंदी बहुत ही अच्छी और प्रिय भाषा है जिसे बो सभी लोग बोलते हैं हिंदी में कई प्रकार कई अलग अलग थोड़ा थोड़ा बोलियाँ है और जो देशज भाषा के साथ मिल कर बनी हुई है और बोली जाती हैं हिंदी में कोई भी हम बात करते हैं तो बहुत आसानी से कर लेते हैं और हमें कोई झिझक नहीं होती कुछ डर नहीं लगता हमें आराम से बात करने में अच्छा लगता है लेकिन अंग्रेजी के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते और बोल भी नहीं पाते मतलब इतने अटपटे होते हैं कि बोलने में भी अजीब लगता है और हिंदी में हम बहुत सारे जो बात करते हैं वह बेझिझक हो कर करते हैं और किसी से मतलब टेंशन नहीं रहती कि अरे हमने क्या बोल दिया क्या नहीं बोल दिया अंग्रेजी के कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हम जानते भी हैं कि मतलब सही है यह इसका अर्थ क्या होता है और इसकी मीनिंग क्या होती है फिर भी हम बोल नहीं पाते हैं